बचपन जूं इलाही यादियूं आहिनि इलाही प्यारी प्यारी यादियूं आइन जीअं स्कूल वञण स्कूल में वेंदा हुआसीं पढ़ाई कंदा हुआसीं मस्ती बि कंदा हुआसीं दोस्तनि सां मिलंदा हुआसीं ऐं नए दोस्त ठाहींदा हुआसीं मज़ो ईंदो हुओ एक्टिवीटीस थींदी स्कूल में इलाही सुठो लॻंदो हुओ स्कूल जो माहोल इलाही सुठो हुओ

बचपन में ऐं हेतिरो हर कंहिंजे मन में अलॻि अलॻि विचार हूंदा आहिनि जीअं कंहिंखे खेल पसंदि हूंदो उहो कंहिंखे पढ़ाई पसंदि हूंदी सभु सभु शयुनि में मज़ो ईंदो हुओ जीअं एक्टिवीटिस थींदी हुओ खेल खेलींदा हुआसीं अलॻि अलॻि इलाही खेल हूंदा हुआ बचपन में क्रिकेट थियो ॿिया बि इलाही एक्टिवीटीस आहिनि जो स्कूल में बि कराई वेंदी हुयूं ऐं पढ़ाई बि इलाही सुठी थींदी हुई इलाही मज़ो ईंदो हुओ बचपन जी इलाही यादियूं आहिनि